हैलो इहो एमेजॉन जो नंबर आहे मां मनोज मलकानी तो ॻाल्हायां मुखे हिकु ऑडर रिसीव थियो हुयो थोड़ा ॾींहं पहिरियों उहो ऑडर मां कयो कुझु हुओ आहियो कुझु आहे ऐं मूंखे डिलीवरी बॉए चए थो की मां हिन टाइम ते ईंदुमि मां हुन टाइम ते न ईंदुमि हाणे अचे बि त तॾहिं फोन करे अचे ऐं जो शइ तव्हां मोकिली आहे उहो मूंखे बिल्कुलु सम्झ में नथी अचे मूंखे घुराइणी कुझु हुई आई कुझु आहे कंडीशन ॾिसी करे ई मूंखे लॻे ई न थो की मुंहिंजे मुंहिंजे लाइक़ु शइ ठही आहे या मां पाइण जी शइ हुनखे मां पाए सघंदो आहियां त मुखे इए ॻाल्हि सम्झ न आई की मां हिन खे रिटन कीअं कयां तव्हांखे मां रिटन करण तो चवां डिलीवरी बॉए चयो थो मां इहो खणी न वेंदुमि वरी चए थो कस्टमर केयर में ॻाल्हायो हाणे कस्टमर केयर में ॻाल्हायां त अधु अधु कलाकु बीहारे था छॾनि वरी कस्टमर केयर में ॻाल्हाए त वरी चए त को न तव्हांखे मेल करिणो पवंदो मेल कयां त हाणे तव्हांखे मेल पहुचे नथो त पोइ मां परेशान थी वियो आहियां एतरनि ॾीहनि खां इहा शइ जी मूंखे कोई यूज़ ई न आहे मुंहिंजा पैसा ईअं अटकी पिया आहिनि हाणे मूंखे छा करिणो आहे तव्हां मूंखे इहो ॿुधाए छॾियो त मां मुंहिंजा पैसा रिटन अचे वञे या शइ बदिली थी वञे मुंहिंजे लाइ